जी कीअं आयो तव्हां हा जय झूलेलाल ॿियो ॿुधायो सभु हाल चाल सुठो ॿियो ॿार ॿचा मजे में ॿियो तव्हांजे स्कूल जा ॿार कीअं हलनि था पिया पढ़ाई लिखाई कीअं हले थी पई हिन समय जीअं तव्हां स्कूल में पढ़ायो था

हूं हूं न जरूरी आहे छो की नंढा नंढा आहिनि न त उन्हनि खे त असांखे ॾिसिणो आहे हा हो उन्हनि खे असांखे ई ॾिसिणो पवंदो उन्हनि खे असांखे ई सम्झाएणो पवंदो सेखाइणो पवंदो छो की चवणी आहे न की गुरू मतिलब पंहिंजे हिते टीचर ॿार त स्कूल में अचनि था पिया त उन्हनि खे सेखाइण जी जिम्मेदारी त असांजी आहे न भई पैरेन्स इने करे मोकिलींदा आहिनि त इन करे थोरो ध्यानु ॾियणो पवंदो असांखे की असां सभिनी खां सुठा नम्बर ॿारनि जा अचनि त घट में घटि केरु जेके पैरेन्स आहिनि उहो ख़ुशि थी वञनि असांखां त ॿारनि जी भी भविष्य जी ॻाल्हि आहे ई त इन करे असांखे ध्यानु वधीक ॾियणो पवंदो ॿारनि ठीकु आहे न त कोशिशि कयूं कोशिशि कयूं की असां सुठे मां सुठो कयूं अगरि सुठो ॾींदासीं पढ़ाईंदासीं सुठो त असां त बढ़िया ई थींदो असां लाइ बि ठीकु आहे न ठीकु ठीकु चलो रखां फ़ोन जी ॿुधायो जी ॾिसो अगरि ॿार खेचल थो करे थो त मतिलब नंढो ॿार आहे त असांखे उन्हीअ साम ई खेॾी खेॾी करे असांखे उनखे करिणो पवंदो न भई पढ़ाइणो बि उन्हीअ खे मस्तीअ सां ई पवंदो छो की उनखे अगरि तव्हां डाटिदो या कुझु चवंदो त उहो ॿार रोएण लॻंदो ठीकु आहे न त उहो पढ़ाईअ में मन न लॻाईंदो न हा त इन्हीअ इन्हीअ करे थोरो सो मन बहिलाएण लाइ थोरी शयूं ॾोस हुनसां थोरो ॻाल्हायोसि हुनसां गाॾु खेॾो थोरो सो जॾहिं तव्हां खेॾदविस हुनखे पाण में मोह कंदव जीअं चविणी आहे की असां प्यार ॾींदा आहियूं ॿारनि खे त ॿार असांसां हिरी मिरी वेंदा आहिनि जॾहिं हिरी मिरी वेंदो त असांखां पढ़ाई में बि सुठे सां तरीक़े सां हू पढ़ण लॻंदो न असांसां जी जी जी हलो चङो हरिओम हरिओम जय झूलेलाल